नमस्ते दीदी ब्यूटी पार्लर वाली हो तो हमें कुछ काम कराना है फेसियल कइ लेती हो फेसियल कइ लेती हो आइब्रो बनवाने हैं

पूरि पूरी बॉडी पर करवाना है चलेगा आइब्रो बना लेती हो तो पैसा जितना लागेगा उतना देंगे

अच्छा तो आइब्रो बढ़िया बनायो पतरी मॉडल के हिसाब के तौ पैसे कुछ कम कर लो

ठीक बाल डिजाइन कर दो कलर बैक्स करवाना है हमको हाँ बैक्स करवाना है हो जाएगा ठीक मैकअप हल्का करवाना है पैसा बताओ हिसाब तेरे

से कर कर लेती हो कर लेती हो नाख़ून अच्छा ठीक और सोमवार का

हाँ आव्हे चार बजे नमस्ते